آپ نے ایک نئی اسمارٹ واچ کی واچ لائن آرڈر کیا ہے میں ان لائن اسٹور کے ویب سائٹ پروگرام ورچول اسسٹنٹ کے ساتھ چیٹ کر رہی ہوں میں آپ کی تعینات کے مطابق آرڈر کردہ سمارٹ واچ کی ڈلیوڑی کے تخمینہ شدہ تاریخ کی تصدیق کرنے کے لئے کچھ لمحے میں ان کے سہولیات صفیح سے تفصیلات حاصل کر رہی ہوں مجھے اس وقت معلومات کی اصلاح کرنے کی اجازت نہیں ہیں